हेलो नमस्कार नमस्कार बस बैठे हैं कौन बोल रहे हो आप अच्छा प्रियंका मैडम बोलो अच्छा तो पिछड़े हुए बालक उनका तो क्या करना है उन सारी क्लासों में से पिछड़े हुए बच्चों को अलग करो और उनकी हम सुपर क्लास लगाएँगे सुपर क्लास लगाएँगे सिक्स से लेकर टेन तक पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको छाँट लो और उनकी सुपर क्लास लगाएँगे और जब पेपर होंगे तो पेपर वह क्लास वाले दे देंगे पेपर के टाइम पर तो और उनको सभी को साथ में यह क्लास में रखेंगे

हाँ तो आप कल से ही वह छँटनी करना शुरू कर दो बच्चों एक एक क्लास से बच्चों को ऐसे छँटनी मत करना ऐसे पूछना उनको कि जोड़ बाकी गुणा भाग यह सारी आगे बुलाकर और उनसे करवाना जो नहीं कर पा रहा है उनको ऐसे डराना नहीं है कि भई आपको कुछ आ नहीं रहा है ऐसे मोटिवेट ही करना है उनको कि कोई बात नहीं बेटा नहीं आ रहा है तो हम सिखा देंगे ठीक है ना तो सारी क्लासों से छँटनी करके और फिर हम वह हमारे कोने में बड़ा रूम है ना उसमें रखेंगे बच्चों को और सुबह एक्स्ट्रा क्लास भी लगाएँगे उनके लिए और अगर टीचर्स हाँ बोलो हाँ हाँ लाइब्रेरी हाँ हाँ नहीं आपने यह ठीक कहा जरूर देंगे जो बुक्स उनको चहिए वह आप उनको पूछकर उनको कौन सी बुक की ज़रूरत है वह आप दे देना हाँ और अगर टीचर्स की ज़रूरत होगी तो हम टीचर्स भी मँगवा लेंगे चलो भई हमारे अभी क्लास सारे टीचर्स हैं कमी आएगी तो हम और मँगवा लेंगे लेकिन आप जो मैं कह रही हूँ वह काम करना कल से और बाकी मै मेम को भी बोलना ठीक है ना